हैलो हाँ बोलिए जी हाँ मैं ग्रीन ग्रेट रेस्टूरेंट से बात कर रही हूँ क्या ऑर्डर करना चाहती हैं आप

अभी ट्वेंटी पर्सेंट का अभी ट्वेंटी पर्सेंट का डिस्काउंट चल रहा है पाँच हज़ार पर अगर आप पाँच हज़ार का हाँ अगर आप पाँच हज़ार का कुछ ख़रीदेंगे ऑर्डर करेंगे हमारे ही रेस्टूरेंट से तो आपको डिस्काउंट ट्वेंटी पर्सेंट का डिस्काउंट मिलेगा

और मेरे यहाँ नॉन नॉन भेज वग़ैरह भी बनता है हाँ यदि आप खाएँ तो मीठे में हाँ आइस क्रीम भी है छेना का रसगुल्ला मिल जाएँगे आपको और गुलाब जामुन मिल जाएगा और मिठाई वग़ैरह आपको चाहिए है तो काजू कतली मिल जाएगी और मलाई कोफ़्ता भी मिल जाएगी आपको और आइस क्रीम हाँ अच्छा हाँ चलिए ठीक है आप एड्रेस बता दीजिए

जी ओके

थ्री नाइन फाइब

दस ओके ठीक है आपको कितने बजे तक चाहिए यह तीन बजे दोपहर में अच्छा ठीक है और आपको और कुछ तो नहीं चाहिए ठीक है ठीक धन्यवाद